आइ एहि विषयपर कहय के लेल हम सभसँ पहिने अपन पूर्वके कक्षाके याद करैत प्रेमचन्द्रके एकटा बहुत प्रसिद्ध कहानी पञ्च परमेश्वरकेँ याद करैत छी एहि कहानीसँ हमरा बहुत बेसी आत्मसात करय के अवसर भेटल हमसभ दोस्तीमे एहन प्रभावमे रहैत छियै कि दोस्त ही सभकिछु छै लेकिन इंसानके जीवनमे दोस्ती आओर रिश्तेदारीसँ बढ़ि कऽ एकटा औचित्य होयबाक चाही जे औचित्य होइत छै व्यवहार हमर व्यवहार हमर संस्कार जे छै ओ कतहु धूमिल नहि भेनाइ चाही एहि कहानीमे ई चीज देखाएल गेल छै कि केना केनाके हम अपन दोस्तके छोड़िके भी सहीके साथ देबै तऽ ओ तखनहि हम पञ्च परमेश्वर भऽ सकैत छी आओर पञ्च जे होइत छै ओ परमेश्वर होइत छै ओ बस सचके साथ दैत छै तऽ एहिके विचारके हमरा ऊपर बहुत गढ़ा गहरा प्रभाव पड़ल छल ताहि कालमे हम विद्यार्थी छलहुँ जखन हम एकरा पढ़लियै आओर पढ़ैत कालमे हम ओतेक अनुभव नहि केलहुँ जे एकरा जीवनमे अननाइ छै एहिके सङ्गे हमरा नागार्जुनके एकटा पोथी हम पढ़ने छेलहुँ हेँ बाबा नागार्जुन अपन जतेक भी साहित्यिक रचना कयने छथिन ओहिमे एक चीजके खास झलक भेटैत छै दरिद्रता आओर स्त्रीके सम्मानके ओ अपराजिता जे कि हुनकर पत्नी छलथि हे तिनकर सम्मानमे बहुत रास साहित्यके रचना कयने छथिन आओर एहिके उएह व्यक्ति मर्मज्ञ भऽ सकैए जे कि ओहि रचनाके पढ़ने हुए बाबा नागार्जुनके जेहन गमछासँ आओर बगाएसँ देख कऽ लागैत छलनि हेँ हुनकर हर एक अङ्गमे तरङ्ग छलनि हेँ जाहिके ओ अपन पुस्तकालय नागार्जुन पुस्तकालय तरौनीमे ओकर हुनकर वास डीहके बगलमे बनल छै जतय जाएके अवसर हमरा एहि बेर भेटल आओर ओतय जे गेलाके बाद ओतय हम ई अनुभव केलहुँ कि एकटा शान्त बञ्जर स्थानपर भी फूल खिल सकैत छै अगर साहित्यके ज्योति ओतय उपस्थित हुए आओर ओहि साहित्यके ज्योतिमे एहि साल दू हजार बाइसमे पाँच नवम्बरके सन्ध्याकेँ हुनकर पुण्यतिथिके अवसरपर ओतय एकटा भव्य कवि सम्मान समारोहके आयोजन भेल छलए जाहिमे हमरा किछु पुस्तक पढ़ैके अवसर भेटल आओर ओतय एकटा कवयित्रीके रूपमे सम्मानित होबय के सुअवसर सेहो भेटल ई अनुभव हमरा एहि दुआरे प्राप्त भेल चूँकि साहित्य हमरा जीवनमे छलए आओर हम साहित्यके अपना जीवनमे विशेष स्थान देने छेलहुँ हेँ तऽ एखन जे साहित्यसँ जुड़ल कोनो भी तरहके लेखनीके होइत छै कोनो भी तरहके पुस्तकके गप्प होइत छै तऽ सभसँ पहिने हमरा मोनमे ई भावना अबैए कि जे पुस्तक हम पढ़ि चुकलहुँ से तऽ ठीक छै लेकिन आब आगाँ हमरा फेर एकटा नवीन पुस्तक चाही जाहिमे बाबा नागार्जुनके किछु मर्मज्ञता रहनि जाहिमे प्रेमचन्द्रके किछु वास्तविकता रहए जाहिमे फणीश्वर नाथ रेणुके किछु आँचलिकता रहए एहन हम किछु पढ़य सुनय मे विश्वास करैत छी आओर अपना आस पास भी एकटा साहित्यिक माहौलके ओहिसँ हम अनुभव करैत छी